हँ जैसे गा गाछमे फल फुल होइ छै तऽ मतलब किछु मतलब थोड़े दुर हम मने खाइयो पी लै छियै हँ किछु खा पी लेलहुँ किछु रिश्तेदारके दे देलहुँ किछु मतलब जे बचल थोड़ा मतलब बेच लेलहुँ हूँ मने थोड़ा विक्री करि देलहुँ मने फल फुलमे तऽ आओर कभी सालमे होल आओर कभी सालमे नहि भेलके मने बेचलहुँ फल फूल सब बच बच्चा मियाँ बीबी मिलकऽ अपना बच्चा ओच्चा मिलकऽ खयलहुँ पीलहुँ आओर जे बचल जे बचल थोड़े बहुत तऽ थोड़े बेचियो लै छियै बजारमे मार्केटमे दे देलहुँ तऽ किछु पैसा भए जाइ छै तऽ ओएह हम अपना खाना खोराकी चलि जाइ छै तऽ भैया ई सब मतलब आओर नहिये ने छै जे मतलब सालमे हमरा मतलब गाछ फड़बे करतय कोनो सालमे फड़य छै कोनो सालमे हमर गाछ नहि फड़य छै तऽ अहि दुआरे गाछ मतलब थोड़का फड़ल तऽ फड़ल तऽ कभी कटहर बेच लेलहुँ हँ कभी लोचबी बेच लेलहुँ कभी कुच्छो होय गेल कभी खयलहुँ फल फल आरो आओर जादे करिके हम ओते बेचय नहि छियै जादे करि कऽ हम्मे मतलब खाना खयबे कयलहुँ बाल बच्चा मिलकऽ सब खयलहुँ तनी मनी अपना बेचलहुँ अइ सबमे कोइ दिक्कत नहि हम गरीब अपना अथी सहीसँ